دوڑ دوڑ ہر ایک انسان کو کرنا چاہیے ایک سوستھ ایک سوستھ انسان رہنے کے لیے آپ کے جیون میں ایسرسائز ہونا ضروری ہے ایسرسائز جیسے کہ آپ جم کریے دور کریے دوڑ بہت ضروری ہے میں ایک انڈین آرمی اسٹوڈینٹ ہوں میں اپنے اسکول سے لے کے کالج تک دوڑ کیا ہوں اور کالج میں میں بھاگ بھی لیا تھا جیسے کہ دور پرتیوگیتا کا اور ابھی جو میں کالج میں ہوں تو این سی سی بھی کر لیا ہوں این سی سی میں بہت ٹف ہوتا ہے دوڑ اسی لیے دوڑ جو ہے ہر ایک اسٹوڈینٹ ہر ایک انسان بوڑھا ہو جوان ہو ہر ایک کو ایسرسائز کرنا چاہیے دوڑ کرنا چاہیے فجر کی نماز پڑھ کے آپ دوڑ میں نکل جائیے آدھا گھنٹہ دوڑ کریے آپ کے شریر کو پورا ریسٹ ملے گا آپس خون دوڑتا رہے گا آپ کے شریر کو یعنی کہ کونو بیماری گھیر نہیں پائے گا اسی لیے دوڑ جو ہے بہت ضروری ہے میں میں اپنے لائن میں بہت دوڑا ہوں میں اپنے لائن میں بہت دوڑا ہوں اور میں بہت تیاری بھی کیا ہوں دوڑ کا ابھی کر رہا ہوں بھی انڈین آرمی کی اسی لیے دوڑ جو ہے بہت ضروری ہے انسان کے شریر کے لیے انسان کے شریر کو فٹ رکھنے کے لیے جیون میں کچھ کرے یا نہیں کرے دوڑ بہت ضروری ہے دوڑنا بہت ضروری ہے محنت کرنا بہت ضروری ہے